हैलो हां जी ओह् तुसें मकान बेचने दी गल्ल कीती ही आहो लैना अवा तुसें किन्ने पैसे आक्खे हे अ'ऊं आक्खा नी कि पंजाह् ज्हारै च मन्नी जाह्गे ते खरी गल्ल ऐ सगुआं ओह् ते मकान ऐ कोई नी देई ओड़ो गरीब बंदे यरो अस हां हां हां ओह् बी ऐ हां ओह् बी ऐ अवा अ'ऊं सो अ'ऊं सोचा दी ही थोह्ड़ा घट बट्ट करू ओड़दे हे ते बंदा लेई लैंदा इक मन्नी जाओ यरो तुस बी हैं मन्नी जाओ फ्ही अस अच्छा

सट्ठ सत्तर ज्हार लेई लैओ सत्तर तगर मन्नी जाओ हां ओह् बी ऐ अस हैनी खरीद दे अग्गें ते खरा फ्ही थोआढ़ा